हमारे क्षेत्र में करोना को महामारी के दौरान बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी और बात चले तो मेरे परिवार कि तो मेरी परिवार में बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी सभी लोग धीरे धीरे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रतिजन की नफरत या एक तरह कि बूझिए कि अलग दशा हो गई थी सभी मेरे घर में एक बहुत ही नियम है जो सभी मेरे जितने भी दोस्त और जितने भी मेरे भाई सब है एक साथ मिल के खाना खाना खाते हैं लेकिन जब इस महामारी का दौर चला तो इसमें सभी लोग एक दूसरे के प्रति न एक तरह के मुझे दूर हटने कि सम्भावना आ गई थी सभी लोग एक दूसरे के प्रति सब अपना अपना अलग अलग से अपना सब कुछ चाहे सोने कि बात हो चाहे रहने की खाने की हमेशा एक दूसरे से दूर हो गए थे और मेरे ही बात नहीं मेरे क्षेत्र की हमेशा सभी लोग एक दूसरे से दूर जाने भागने लगे क्योंकि सभी सोचते थे जदि एक दूसरे के संपर्क में यदि आएँगे तो करोना हो जाएगा और सभी लोग के प्रति यानि कि इस स्थिति में देख के सभी कुछ लोग को बुरा लगता था तो कुछ लोग को अच्छा लगता था मेरे गाँव में कीर्तन चलता है कीर्तन साम के टाइम में कीर्तन वही होता है तो उसमें भी वो भी बंद कर दिया गया बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर भी सामूहिक कीर्तन होता है तो वहाँ पर मंगलवार को सामूहिक कीर्तन होता है तो वहाँ पर भी सभी लोग बोलते थे कि जदि सब मिलके एक साथ कीर्तन करेंगे त किसी को करोना फैल जाएगा इसलिए धीरे धीरे सभी लोग वो भी बंद कर दिए और जब मैंने इसके प्रति यानि कि अपना भाव दिया जो नहीं ये गलत है अब भगवान के प्रति आप लोग ऐसा नहीं कर सकते सब भगवान के दरबार में करोना नहीं हो सकता है सभी बोले कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है कुछ दिन बंद कर दो धीरे धीरे धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे अपना जे हैं जानि कि चालू कर देना लेकिन अभी फिलहाल बंद कर दो और सभी लोग इससे मुझे तो निराशा हुई बाकि मेरे जितने भी साथी थे सभी लोग जो बोल रहे थे नहीं ये ये गलत है उसको भी निराशा हाथ में लगी इसके प्रति एक दूसरे के प्रति आक्रोश बढ़ गई और मेरी परिवार में भी धीरे धीरे इसके प्रति सभी लोग जो एक दूसरे से हटने लगे इसके प्रति सभी सभी में आक्रोश की भावना जाग गई जब आक्रोश की भावना जागी धीरे धीरे सब में प्रेम खत्म होने लगा और मेरे देश की बात तो अलग हुई जो मेरे देश में कई लोग कितने भी लोग मारे गए सभी लोग कितने बीमार हो गए सभी एक सरकार द्वार इसमें बहुत सारे कदम उठाई गई और मेरे इसमें एक सही बात ये हो गई जो मेरे गाव में जब एलेक्सन्स समय था तो उस समय में चुनावी टाइम में मेरे गाँव के नव युवक जो इसमें काम किया उसका फायदा उनको मिला वो आगे जा के मुखिया में मुखिया में जब चयनित हो गए मुखिया का मुखिया के लिए वो चयनित हो गए और अभी वो ही मुखिया वो उसमें करोना समय में अपना यानी कि बढ़िया से बढ़िया सभी लोग के पास सुरक्षा प्रदान किया सभी के सभी को अलग अलग से जो लोग बाहर से आते थे उसके लिए अलग से व्यवस्था की उसके खाने रहने सोने पीने उठने बैठने का सभी का अलग से बंदोबस्त किया जब उसके बात आई तो वो धीरे धीरे काम किए और इसमें सभी हुआ जे नहीं ये अच्छा अच्छा कंडीडेट ऐसा भी इसके प्रति उसके प्रति सभी लोग बोले नहीं ये ये लड़का अच्छा है इसको यानी की चयनित करना चाहिए इन्हीं को मुखिया बनाना चाहिए ताकि ये सभी सभी लोग का ख्याल रख सके अभी इतना ख्याल रखता है तो बाद में जा के बहुत ही ख्याल रखेगा और मेरी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो वहाँ पर वो भी बहुत कदम उसके प्रति बहुत ही कदम उठाए और सभी को सुरक्षा सबको टीकाकरण किया धीरे धीरे सभी सभी राज्यों पंचायतो और सभी शहरों में जा के टीकाकरण हुआ जिसके फायदा सभी को मिला और ये धीरे करोना लगभग हमारे हमारे देश से चला चला गया है और इसकी परेशानी अब धीरे धीरे कम हो चुकि है मगर अभी भी कुछ समस्या आ रही हैं जिन्हें इसके प्रति आप लोग सतर्क रहें कुछ भी हो सकता है तो अभी इसका प्रभाव हमारे क्षेत्र में हमारे परिवार में भी है सभी लोग अभी भी एकदम साफ सुथरा पर ध्यान देते हैं सभी लोग एक दूसरे के प्रति ज़्यादा संपर्क में नहीं जाते हैं सभी एक दूसरे के चेकअप करवाते रहते हैं कि ताकि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है जो दूसरे परिवार में फैल जाए सभी को अभी भी डर लगा हुआ है कि जो आपका इसको कुछ हो गया तो करोना सब में फैल जाएगा इसलिए सभी लोग अभी भी मतलब जो है कही भी दुकान पर जाते हैं तो दूर से ही सबको समान देते हैं सभी बोलते हैं जे नहीं बाबू अभी कुछ नहीं हुआ आप लोग अपना जितना सतर्क रहेंगे आप लोग जितना सुरक्षित रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आप एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में न जाएँ और खास कर के ये बाहर घूमने मत जाएँ ताकि ये किसी को कुछ हो जाए और पूरे पहले करोना आपके परिवार में फैलेगा उसके बाद यानि कि आपके क्षेत्र में आपके आपके मोहल्ले में यदि फैल जाएगा तो धीरे धीरे सबको परेशानी इसलिए आप किसी के सम्पर्क में न जाएँ और धीरे धीरे अपना अपना इसके प्रति अपना सुरक्षा प्रदान करें और जितना से हो जितना अपना सुरक्षित महसूस करें और यदि लोग आज अगर करोना कि बात हो चाहे किसी के बात हो यदि सामूहिक यदि बात हुई तो सभी लोग सतर्कता नापते हैं क्योंकि जो मेरे कारण मेरी असावधानी के कारण किसी दूसरे में परेशानी ना हो दूसरे को जदि परेशानी हुई तो उसमें दिक्कत होगी जब दिक्कत होगी सभी को दिक्कत होगी मेरे को दिक्कत होगी बाकि सभी को दिक्कत होगी इसलिए करोना के समय में बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी मेरा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत संग बहुत ही संकट भरा दिन था और सभी लोग अपना अपना यानि कि इसके प्रति सतर्कता नापने लगे और सभी लोग सोचने लगे कि ये क्या होगा ये शायद भगवान की प्रकोप है मैं हम लोग को ने कुछ गलत किया इसलिए यानि कि ये ऐसा बीमारी आया और सभी पूरे देश को तबाह करने पे लगे हैं पूरे विश्व में इस संकट से जूझने लगे थे सभी सोचने लगे थे नहीं इस संसार में कुछ गलत हो रहा है इसी के कारण ये भगवान ने भगवान ने ऐसा किया लेकिन ऐसे में जहाँ तक मुझे पता है जो चीन के वुहान एक ऐसा यानि कि छः शहर है जिससे वहाँ से ये करोना फैली थी और धीरे धीरे धीरे धीरे ये एक विषाणु साबित हुआ ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया सभी लोग कई देश तो इनसे यानि कि छुटकारा पाने के चक्कर में अपना त पूरे सर्वश्रेष्ठ जितना प्रयास है खो दिया अपना पूरी सकती लगा दी हमारे देश के में भी कई सारे वैज्ञानिक इसपे रिसर्च करते करते करते करते करते करते अपना बलिदान दे दिए और हम लोग पर प्रति सुरक्षा प्रदान किया हम लोग धन्यवाद करते हैं उन वैज्ञानिक को जिन्होंने इस का यानि कि ईलाज इसका टीका खोज के हम लोग हमारे देश को दिए और उसमें उसने प्रदान उसने दिया जो